आं गौरव उलयता न्ही हांव मरे म्हाका फ्रेंडान एका नंबर दिल्लो तुजो तूं वेलंगां रावता न्ही हा हय न्ही थंयचे अशें उत्सव बी अशें जाता पय ताच्या बद्दल अशें म्हणजे आयकपाचें आसलें रे अशें कितें कितें जाता थंय सो फेमस अशें

नरशिंव ओके आं जागोर म्हणजे आं आं आं आं

म्हणजे नाटक कशेंच आसता तुमचें तें जागोर म्हणजे

आं म्हणजे समाजान तेंचो कितें रोल आसा कशीं तीं करता तांचें आं तसो आं आं आं आं आं आं आं आं रातभर जागें रावप आं आं तशें आसता आं आं आं तशें मरे ओके ओके आं हा आं ओके ओके तशें हांवूं चिंततालो रे येवपाक ह्या वर्सा येतलो म्हूण चिंततालो फ्रेंडा वांगडा येता एकदा कळ्ळें आनी एक्सपिरियन्स करता

आं मेळटा न्ही तशें ओके ओके ओके हा बरें बरें हा येस येस थँक्यू सर इनफोर्मेशना खातीर येता हांव हा बरें बरें ओके हय हय हय शुवर हा थँक्यू सो मच हा बरें बरें ओके ओके बरें हा थँक्यू सो मच बाय